دہلی میں جو اعلیٰ تعلیم دیتی ہیں ان یونیورسٹی اور کالیجز کے نام ہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ نیشنل انسٹیوٹ آف ایجوکیشن ڈولپمینٹ سوسائٹی اینڈ اسپورٹ کاؤنسل نینشل انسٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی دہلی یونیورسٹی گوروگوند سنگھ جامعہ ہمدرد اور ان میں جو کورسیز کرائے جاتے ہیں بڑے بڑے وہ جیسے کہ ہیں ایم اے ایم ایس سی بی اے بی ایڈ بی ٹیک بی ایس سی ایم سی اے ایم ٹیک پی جی ڈپلوما اور بی بی اے بی ایس سی ایم پی ایچ اور بہت سے کورسیز کرائے جاتے ہیں جو کہ ان بڑی یونیورسٹیوں میں آرام سے ہو جاتے ہیں